आं फटग्राफीनि थाखाय गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायबाय माने समायना जायगायाव दावबायबाय जेरै मिथिंगायारि गोनां माने फटग्राफीनि थाखाय मिथिंगायारिया बहत मोजां मोनसे लकेशन माने चिनारी माने मोजां नुहोयो मिथिंगाखौ मिथिंगाजों लोगोसे समायफ्लेयो जेरै मोनसे गावनि हारिनि ट्रेडिछनेल ड्रेचजों समायजोरजोजों जेरै बर' हारिनि गामसा आर'नाइ जों जोबोर समायफ्लेहोयो मिथिंगाया बिदिनो फटग्राफीआ मोनसे मोजां चिनारी लाबोयो बिजों लोगोसे दैसा जिंनि लोगोसे अबेबा अबेबा अबेबा मोनसे जायगा बेयाव जोबोर समायो फट' ग्राफीनि थाखै गोबां माखासे लकेशन माखासे जायगाजों माने फट'खौ समायसारहोयो मोजां नुहोयो जाहाथे जों बे फट'ग्राफनि थाखाय मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव दावबायो लकेशन एबा जायगा नागिरनो थाखाय जों दावबायलाङो आंनि मोनदांथिया जोबोर मोजां बहुत मोजां मोनदांथि मोनदों अबावबा सोरजोंबा फट' लानानै एबा सोरजोंबा लानानै गोदान सोलोंथाय मोनदों आं फट' लानानै एबा माबा मोनसे बुस्तु रोंबोदों मोन सोरबा सासेनिफ्राय माबा मोनसे रोंबोदों आंनिफ्रायबो सोरबा सासेया माबा रोंलांदों आं गोजोनदों आंबो फोरोंनो हादों आंबो सोलोंनो हादों आंबो रोंदों माबादि मा पज थानांगौ माबादि खेबनांगौ माबादि देख देखायनांगौ माबादि थायोबा माबादि मोजां नुयो माबादि खेबोबा माबादि मोजां नुयो आं बेफोरखौ जोबोर रोंबोदों आरो आं इयुनावबो सोलोंबाय थागोन सोलोंलांनो नाजाबाय थागोन आंनि लाइफ स्टाइलाव बियो मोनसे गोहोम खोख्लैदों जेन आंखौ मोनसे आंखौ सोलोंनो सोलोंहोनो एबा नाजाबावनो एबा हान्थिबावनो बे लामायाव मोनसे थुलुंगा होनाय फैदों